जोंनि दावबायनायाहाय जेंना गैयै खालामनोबा बेखौ नों रोंनांगोनदि नों जेनेबा गोजान जायगायाव दावबायनो थांबाय बा गोबाव साननै सानथामबा गोबां दिननि थाखाय हाबाफारि लानानै दावबायहैनो थाङोबा दावबायहैनो थाङोबा जेनेबा बेफोरबायदिनो नों जायखिजाया गारि बा मथरसाइकेल बेफोरबायदिजों दावबायहैनो थांबा रैखाथि दावबायहैनो थांबा जाहाथे रैखाथि गोनां खालामनो हायो आरो थि खालामनो हायो जेनेबा नोंनि जानाय लोंनायनिफ्राय बा गावनि रोंगौथिनि गेजेरजों रुलफोरखौ बाहायनो रोङोबा रुलफोरखौहाय गाव मिथियोबा बाहायनो रोङोबा होमबा जानाय लोंनायनिफ्राय दावबायनायनिफ्राय गारि सालायनायनिफ्राय बेफोरबायदि लामा सामानिफ्राय बायदि रोखोमनि बेफोरबायदि रुलफोरखौहाय रोंथारनांगौ जायो दावबायनायनि गेजेरजोंहाय ओरैनो दावबायनो थांबानो जाया नों जायगाफोरखौबो सिनायनो हानांगोन बा बबे जायगा बेयो बा बबेसिम गोजानाव आं सफैखो बा मा जायगा मोनफैखो बेफोरबायदि जायगाखौ नों गाव आगाय मिथिनोबो मोननांगोन मिथिनोबो हानांगोन आरो मिथिनो रोंनांगोन ओंखायनो जेंना ओंखायनो बे दावबायनायावहाय जेंना गैयि जागोन आरो होमबानो आरो रैखाथि लाखिनोबा बेफोरबायदिनो नों जानाय लोंनायनिफ्राय बा ओरैनो गाननाय जोमनाय बायदिसिना जानाय लोंनाय बेफोरबायदिनि थाखाय रैखाथि मोननो हागोन नों जेनेबा जानला मानला बुस्थुफोरखौ जानो हानाय नङा बा जोंनि बेफोर जोंनि आसामनि बाहेरफ्राव बा जोंनि जोंनि स्टेटनिफ्राय बायजोआव थांबा बा जोंनि काउन्थ्रिनिफ्राय बायजोआव थांबा बैफोरनि जानाय लोंनायफोरा गोबां रोखोमनि जानो हागौ गोबां रोखोमनि बेलेग बेलेग जानो हागौ बेफोरनि थाखाय नों रैखाथि लाखिनानै रैखाथि गोनां खालामनो हागोन आरो होमबा होमबासो बेफोरबायदिनि थाखायनो रैखाथि खालामलांनो हागोन बा जाहाथे रैखाथि जागोन नोंनि जानाय लोंनायनिफ्राय एबा बायदिसिना रोखोमनिफ्राय रुलफोरनिफ्रायबो बेफोरबायदि रुलफोरखौ मिथिब्लानो बा मिथिबानो मोनदांहाबानो जायखिजाया रैखाथि गोनां जानो हागोन आरो ओंखायनो जेरावखि थाङा मानो बेफोरबायदियाव सेफटियै थांनो रोंनांगौ रुलफोरखौ मानिना सोलिनांगौ लामा सामानिफ्राय जानाय लोंनायनिफ्राय नों बिदि सेफथि थानो रोंनांगोन होमबासो रैखाथि मोनगोन नङाबा जानला मानला बेफोरबायदि दावबाहैनो थांबा बेफोरबायदि रुलफोरखौ मिथियाबा दावबायहैनो थांबा नोंनाव जेंना गोग्लैनो हागौ रैखाथि जानो हानाय नङा मोजाङै दावबायनायनि जाहोना बेनो जेनेबा बेखौनो बुंनो थाङोबा बेनो दावबायनाया गोबां रोखोमनि दङ गोबां रोखोमनि दङ दावबायनायाबो सोरबा मथर गारिजों सोरबा गारिजों